जीअं त मां कवि आहियां ऐं मां घणेई गीत लिखिया आहिनि ऐं मुंहिंजी चाह न इहा हूंदी आहै त मां बि कंहिं गीत जेके आहिनि उहे पंहिंजा गीत जेके आहिनि उन माण्हुनि खे ॿुधाए सघां पंहिंजे वात सां ॿुधाए सघां इहो मना मुंहिंजे मुंहिंजे मुंहिंजे ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो सपनो आहे सपनो आहे ऐं हुनजे लाइ मां हींअर खां ई रियाज़ कंदो आहियां त जीअं अॻियां हली करे मां उहे गीत जेके आहिनि पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजे मुंह से मां ॿुधाए सघां हूं कोशिशि करणु सुठी ॻाल्हि आहे एक्चुअली मां जेतिरी चवंदा आहिनि कोशिशि कंदासीं ओतिरो वधीक हुनजो असरु थींदो